हेल्ल' औ ओय बानायसो फुजायाथ' सफैगौलै दा न'फोरखौ एसे फोथारनांगोन ना जयग' होनांगोन औ दा बेवहाय माब्ला सोलाबगोन अ मिनथियो औ बे जैग' जैग'नि प्रसादआ मा मा नांगोन खिनथाहरखा

औ

र' अ अ दे दे दे दे थ'फ्ला खाखायोना अ दे दे दे दे होनब्लालाय होनब्ला आं दा लायनोसै दा लायनोसै आं नों गाबोन फैदो सोलाबगोन ना सोलाबा दे दे दे दे फुङावनो फैदो जागोन दे

अ दाथ' थालिराबाथ' मोनबोआखै औ औ दखानाव आं लाबोनाया गैयामोन दस्रा दखानावसो लायनांसिगोन